جب میں اسکول میں پڑھا کرتی تھی تو اس ٹائم پہ میرے پاس دو پیپر آئیں ایک ڈرائنگ کا پیپر تھا اور ایک سائنس کا اس ٹائم میں بہت زیادہ کنفیوز ہو گئی کیونکہ مجھے ڈرائنگ کرنا بہت پسند ہے اور مجھے ڈاکٹر بھی بننا تھا اس لیے میں بہت زیادہ کنفیوز تھی کہ میں کس چیز کا پیپر دوں میں نے بہت سوچا لیکن مجھے کچھ سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ میں کس چیز کا پیپر دوں پھر میں نے اپنی بہنوں سے پوچھا ان سے پوچھ تاچھ کری بہت دیر تک بات ہوئی تو میری بہنوں نے کہا کہ تم ڈاکٹر کا پیپر دو اور پھر مجھے بھی لگا کہ شاید مجھے ڈاکٹر کا ہی پیپر دینا چاہیے کیونکہ آگے کے لیے مجھے یہی کام آئے گا اس لیے میں نے سوچا میں یہی والا پیپر دیتی دیتی ہوں پہلے تو میرے لیے یہ بہت کٹھن تھا کہ میں کیا کروں لیکن لاسٹ میں میں نے چن ہی لیا کہ مجھے سائنس کا پیپر دینا ہے